जोधपुर ज़िले में शिक्षा रोज़गार और नेतृत्व के मामले में युवा के सामने मुख्य चुनौतियां ये हैं कि यहाँ के युवाओं में वो चीज़ें नहीं मिल पा रहीं जो उसको एक युवाओं को स्टूडेंट के तौर पे चाहिए हम कैसे यहाँ पे एक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने अपने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन उस हिसाब से देखें की गोरमेंट का ये ये खेद हम कह सकते हैं की यहाँ पे उतनी शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है बच्चों को आज जो भी बच्चा एडमिसन ले रहा है जे एन यू में चाहे कहीं पे भी जोधपुर में जो मानी मानी जानी शिक्षण बड़ी संस्था हैं पर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो एक स्टूडेंट को चाहिए तो युवक के सामने ये भी एक चुनौती है कि कैसे वो उस चीज़ को आगे देखता है उसके साथ ही राजस्थान में ये प्रोत्साहन की योजना भी नहीं है इस्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए ये एक चीज़ बहुत बड़ी चुनौती है कि उनको प्रोत्साहन नहीं दे दिया जाता आज हमारे समाज में बहुत ऐसे होते होंगे जो बहुत बड़े सेन्टिस्ट बन सकते हैं जो बहुत बड़े कुछ भी अपनी ज़िंदगी में बन सकते हें लेकिन वो चीज़ें ही नहीं जब गोरमेंट ही उनको ये चीजें नहीं देगी तो वो आगे बढ़ने में कैसे सक्षम हो पाएंगे तो उस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए तो ये भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है उनके सामने तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे समाज समाज क्योंकि जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो गांव में ग्रामीण समाज ही हमेशा यही चाहता है कि पैर खींचने में बहुत आगे होता है तो वो हमेशा ही इस्टूडेंट को यही कहते हैं कि यार जो भी है सक्षम बन जाए एक बार पढ़ाई बाद में देख लेना तो वो एक तरह का समाज का एक तरह से हमें रुझान देख सकते हैं कि कैसे वो उसकी दृष्टि देख सकते हैं कि वो एक युवाओं को आगे बढ़ने से रोक ही पाता है तो एक ये भी एक बहुत बड़े कदम होना चाहिए कि युवा के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि ग्रामीण परिवेश में रहते हुए आगे बढ़ना ऐसी बहुत से